हॅलो हांवें न्ही तुमच्या रेस्टोरंटान स्विगीचेर ऑर्डर केलां सो तुमी कितल्या वेळान हाडून दिवपाक शकता म्हाका ओके तुमी एड्रेस नोट करून घेया सरस्वती अपार्टमेंट दुर्गाबाट पोंडा गोवा ओके कितलो वेळ लागतलो तुमकां एग्जेक्ट एक वरभरान तुमकां मेळपाक शकता न्ही हाडपाक ओके सो वरभरान तुमी मातशें हाडून दिया हांव आमच्या बिल्डिगेंच्या सकयल येवन रावता सो दॅट तुमकां इजी जातलें कळपाक ओके आनी बील मातशें दिया वांगडा आनी जीपे आसा न्ही तुमचे कडेन जीपे चलता न्ही सो सोमतें तेन्ना तुमी हाडून दितले ऑर्डर करतले तेन्नाच हांव जीपे करतां ओके या सो नाजाल्या कॉल करा तुमी सकल जेन्ना सकयल पावतले तेन्ना कॉल करा सो हांव सकयल येतां मागीर आनी पीक करता म्हजें पार्सल ओके सो या थँक्यू सो मच